हैलो नमस्ते मेरा हाल ठीक ऐ तुस सनाओ हां दस्सो दस्सो अच्छा ते एह् छुट्टी ते नेईं मिली सकदी हां जागतै दे पेपर आई गेदे नेईं तुस खुद स्याने ओ तुसेंगी पता हून बच्चें दे पेपर आई गेदे में कुत्थुआं छुट्टी देआं कच्चे पेपरें दे नंबर बी अग्गें जाइयै मिलदे

ते नेईं केह्ड़ी गल्ल करा'रदे तुस तुस जाओ बच्चे बच्चे गी इत्थै छोड़ी जाओ ते इक्क दिन दे नंबर निं मिलने उसगी फ्ही फ्ही जीरो मिलना उस सब्जेक्ट च इन्ना हारा चलदा अ ओह् फ्ही तुस दिक्खी लैओ ठीक ऐ